छा तव्हां असांजे पंहिंजे गुरूअ जे लाइ हुननि जे महिमा जे बारे में कुझु ॿुधाईंदव हा जय झूलेलाल ज़रूरु ॿुधाईंदसि पहिरियों पहिरियों त पंहिंजे गुरूअ लाइ जेतिरो कुझु चइजे तमामु थोरो आहे हुननि जा लख अहसान आहिनि जो असांखे ॻोल्हे लधो अथऊं दुखु वक़्ति सुखु वक़्ति असांखे हुननि जी यादि ईंदी आहे ज़िंदगी हिकु कशमकश आहे जंहिंमें हिकु ॼणे जो साथ त ज़रूरी खपे परिवार जो साथ त आहे ई आहे समुझियो जीअं ॿारनि जो हुननि जो पर उनखां सवाइ स्पेशली दुख जे वक़्ति त जेको आहे असांखे पंहिंजे गुरू जो ई साथ आहे घणेई जिंदगी जा अहिड़ा प्रत्यक्ष मिसाल आहिनि जंहिंमें असांखे गुरूनि वक़्ति ते अची मदद कयी आहे उहे असांखे ज़बान खे ताकत न आहे जो चयी सघूं असां जेको आहे सो घणेई जीअं फॉर एक्जॉम्पल को वक़्ति हुयो मुंहिंजे घोट जो एक्सीडेंट थियो हुन वक़्ति कीअं भॻवानु अची हुनखे गुरूअ अची पंहिंजा हथ ॾेई बचाया हुया इहो ॾिसी करे हीअ लॻे थो त ॿियो कोई न थी सघंदो आहे हुन वक़्ति असांजे गुरूअ ई असांजे मुंहिंजे घोट खे ॿचायो हुयो तंहिंखां पोइ पाण मूंखे पाण घणेई वक़्ति अहिड़ो ॾुख्यो वक़्तु आयो हुयो जो हुन वक़्ति बि केर बि न लॻो मूंखे अॻियां पंहिंजो गुरू ई लॻो जॾहिं त मुंहिंजी ॿाह जो एक्सीडेंट थियो हिनमें मुंहिंजे परसो ॿाह जी हॾी टुटी पयी हुयी डॉक्टर पाण ख़ुदि जवाबु ॾेई बीठा त भई न ठहंदी पर जीअं ई ऑपरेशन कयूं सक्सेस वियो त हीअ सभु हुन वक़्ति गुरू ई अची करे थो जंहिंजी महिमा बेअंत आहे कंहिं ज़बान खे ताक़त न आहे जो चयी सघिजे केतिरो कुझु चइजे हुनजा लख अहसान आहिनि असांजो बि कम आहे कि जेको गुरू असांखे चए त असां हुनजे चए अनुसार पंहिंजी ज़िंदगी कयूं कंहिंजी निंदा न कयूं सच्चे रस्ते ते हलूं पंहिंजा नितनेम निभाए पंहिंजी ज़िंदगी सफ़ली कयूं ॿियनि खे बि समिझाइयूं पाण बि समिझूं ऐं पंहिंजो जीवन सफ़लो कयूं जय झूलेलाल